हिन्दी भाषा हमारे भारत की एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने में किसी को भी कठिनाई नहीं होती है और आजकल जो प्राइवेट इस्कूल खुले हैं उन्होंने हमारी हिन्दी भाषा को बहुत ही नीचा दिखाने का काम किया है इन अंग्रेजी इस्कूल की वजह से बच्चे आजकल के अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं हिन्दी भाषा ऐसी भाषा है जो हर कोई व्यक्ति बोल सकता है हिन्दी सबसे अच्छी भाषा है हिन्दी बोलने में किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है हिन्दी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके आधार पर पूरा विश्व ये रहता है लेकिन अंग्रेजी इस्कूल वालों ने पूरी हिन्दी की बारह बजाकर रखी है अंग्रेजी इस्कूलों को बंद कर देना चाहिए अगर हिन्दी भाषा को सही सलामत रखना है या हिन्दी भाषा का सही उपयोग करना है हमारे गाँवों में भी कई प्रकार से हिन्दी भाषा में लोग बात करते हैं हर क्षेत्र की अपनी हिन्दी भाषा अलग अलग तरीके से बोली जाती है